असांजो पर्यावरण धर्म जे आधार तां सिवी ॾाढो सुरक्षित रहियो आहे जीअं हिते राजस्थान में ख़ासि हिकिड़ी विषणू जी जाती आहे उन्हनि जो इतिहास ॿुधाईंदो आहे चवंदा आहिनि की पंहिंजो सिरु वञे हली पर वणु न कटिजे अॻु में हिकिड़ो भाई वणु कटण आयो त राजा वण जे अॻियां वञी बिही रहियो चयाईं पहिरियों मुंहिंजो सिरु कटियो पोइ वणु कटिजंदो त अहिड़ा अहिड़ा थिया आहिनि हिते पंहिंजे पर्यावरण लाइ हिते तुलसीअ खे जीअं माता मञंदा आहिनि धर्म में ऐं ॾाढा पौधा आहिनि पिपिल आहे वणु आहे इहे इन तरह जा ॾाढा बरगद अहिड़ा वण आहिनि जेके धर्म सां जोड़े करे रखिया अथाऊं त इन हिकु त धर्म सां जुड़ण जे करे इहो पर्यावरण सुरक्षित थो रहे ॿियो स्वास्थ्य जे करे के असां जा अहिड़ा कई वण टिण आहिनि जेके असां जे हर बीमारीअ में कमु ईंदा आहिनि कोई पौधो कंहिं कम में ईंदो आहे कोई कंहिं में कमु ईंदो आहे काड़ा ठाहिण में असां जा इलाज वैदगिरीअ सां हलंदा ईंदा आहिनि त असां धर्म सां स्वास्थ्य सां जोड़े करे बि पंहिंजे पर्यावरण खे सुरक्षित रखंदा आहियूं पर्यावरण में असां जा जीव जंतू बि ईंदा आहिनि त असां अहिंसा जा प्रेमी आहियूं त इन करे जानवरनि खे मारींदा न आहियूं झिड़िकियुनि खे पखियुनि खे धाणो ॾियणु पाणी ॾियणु तंहिं खां सवाइ इहे धर्म धार्मिक मञी करे पढ़ंदा आया आहियूं पंहिंजे धर्म में त असां खे इन्हनि खे ध्यानु रखिणो आहे जानवरनि जो बि असां गांइ खे पंहिंजी माता सम्झंदा आहियूं इन जेके घणई असां जा ख़रगोश असां जो हाथी आहे बांदर आहिनि हनूमान जो रूप गणेश जो रूप मञी करे असां इन्हनि जूं शेवाऊं कंदा आहियूं ईएं असां पंहिंजे पर्यावरण सुरक्षित रखंदा आहियूं